एह् केह्ड़ी गल्ल होई केह् रुट्टी बनाने दा कम्म खाली कुडियें गै जां औरतें दा गै ऐसी कोई गल्ल नेईं होंदी रुट्टी बनाना इक आम इक आम चीज ऐ ऐ सारे गी औंनी चाहिदी कुदै मन्नी लेऔ तुस इक्कले गै रवा'दे होंदे फ्ही तुसें केह् करना कुसै कुडियै गी तुप्पना केह् ओह् तुसें गी रुट्टी बनाई देऐ जां किश करी देगी रुट्टी बनाना कुसै दा कोई कम्म नेईं होंदा एह् सारें गी औना चाहिदा खूब कन्ने एह् एह् जि'यां पह्लें पह्लें होंदा हां इत्थै बड़ी घटिया सोच होई गेई जां नीचली सोच होई कि रुट्टी बनाने दा कम्म खाली कुडियें दा होंदा रुट्टी बनाने दा कम्म कोई कुसै दा नेईं होंदा एह् सारें गी औंना चाहिदा पवां ओह् कुडी होऐ पवां ओह् मर्द होऐ ते जि'यां साढ़े घर ऐ ते साढ़े घर तां बड़ी बारी जिसले इ'यां मतलब कि साढ़े इ'यां डैडी ओह् कम्म जंदे ते मम्मी ओह् घर होंदी जैदातर ते हां साड़े घर ते ओह् इ'यै नेईं होंदा शुरू कशा इ'यै जेहा होंदा ते अज्ज बी जि'यां अ'ऊं अगर जिसले बेल्ला होंदा तां रुट्टी अ'ऊं बनाई ओड़ना एह् मेरे जेह्के जागत है नां द'ऊं ओह् बी रुट्टी बनांदे मतलब कि इ'यां निक्के निक्के न उ'नें केह् रुट्टी बनानी जेह्का निक्का मुट्टा हैल्फ कराई सकदे तां अस उ'नें गी बी लांदे ऐसी कोई गल्ल नेईं केह् अस कुड़ियें गी गै कम्म लांदे जां ऐसा किश गल्ल ऐ ऐसा किश नेईं ऐ ते रुट्टी बनाना सारें गी औंनी चाहिदी ते सारें गी कम्म करना चाहिदा